آج ہندوستان كو درپیش كچھ سب سے بڑے ماحولیاتی مسائل كی بات كریں تو اس میں كافی سارے ایسے مسائل ہیں جو شامل ہیں جیسے گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے گلوبل وارمنگ ہے اور كلائمیٹ چینج ہے جس كی وجہ سے ہمیں موسم میں ماحول میں اور ہمارے آس پاس كے انوائرمنٹ میں ہمیں كافی سارے ایسے بدلیاں ہیں ہمیں تبدیلیاں ہیں جو ہمیں دیكھنے كو ملتی ہیں پچھلے كچھ سالوں میں ہمارے ارد گرد دریا جنگل پہاڑ ان میں اتنی ساری تبدیلیاں آئیں ہیں جو ہمیں دیكھنے كو ملتی ہیں اگر ہم دریا كی بات كریں تو اس میں گندگی اتنی ہو گئی ہے جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان كی زندگی پہ اس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے متاثر ہو رہی ہے كہ وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں عمارتیں بنانے كے لیے جنگل كاٹے جا رہے ہیں اور گلیشیر پگھلنے كی وجہ سے باڑھے آتی ہیں بارش اتنی خاص نہیں ہوتی ہے لیكن باڑھیں آتی ہیں اور گاؤں كے گاؤں شہر كے شہر ڈوبتے جا رہے ہیں موسموں كی بات كریں تو وہ گرمیاں ہر سال ہی بڑھتی نظر آتی ہے ہر سال كچھ ڈگریوں سے جو ٹمپریچر ہے وہ گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے بارش ہر سال بہت كم ہوتی ہے اور سردیوں سردیاں جو ہیں ہم نے آلودگی كی وجہ سے جلدی آتے ہوئے دكھ جاتی ہیں لیكن سردیاں آتی نہیں ہیں صرف وہ آلودگی ہوتی ہے جو ہمیں كہرے كی شكل میں نظر آتی ہیں